जीअं त मां तव्हां खे ऑडर ॾिनो होयो त मूंखे वञणो होयो हिन पासे हुन खां पोइ इतिफ़ाक़ सां मुंहिंजो उहो प्रोग्राम कैंसिल थी वियो थोरो घर जो प्रॉब्लम अची वियो त मां तव्हां खे कुझु पेमेंट बि एडवांस बि मोकिली हुई हाणे मां उहो कैंसिल करणु चाहियां थो तव्हां महिरबानी करे इहा मुंहिंजी रिक्वेस्टे मञीदा इतिफ़ाक़ सां मूंखे प्रोब्लम अची वियो आहे त मां नथो अची सघां तव्हां उहा पेमेंट बि मूंखे रिटर्न कंदा ॿियो तव्हां जी महिरबानी थींदी